हाँ बोलिए

एक केबिन बनाने में आपको ढाई से तीन लाख रुपए का खर्चा लगेगा हाँ कम जगह में ही बनाना है लेकिन आपको ढाई से तीन लाख रुपए का ही खर्चा लगेगा नहीं उसमें आपको हम सब कुछ बना के देंगे आपको पूरा केबिन बनेगा उसमें आपको जो भी सामान लगें खिड़की दरवाजे और एक कम्प्यूटर रहेगा टेबल उसके लिए और लाइटिंग वगैरह सब कुछ आपको हमारे तरफ से फ्री फ़्री बनने हम बना देंगे आपको डिज़ाइन आपको किस टाइप की चाहिए इसमें केबिन तो सिंपल ही रहेगा ना हाँ बन जाएगा वो भी हाँ हाँ जैसा आप बोलो बोल रहे हो वैसे ही बनेगा लेकिन आपको ढाई से तीन लाख रुपए का खर्चा ही लगेगा लकड़ी वाली इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि लकड़ी अच्छी क्वालिटी की लगाना पड़ेगा उसमें हाँ हाँ कांच वाले इसमें भी तीन साढ़े तीन लाख का खर्चा लगेगा हाँ तो आपको तीन साढ़े तीन लाख रुपए का खर्चा फिर भी आएगा ही अगर हम ठेके से अगर हम ठेके से काम करेंगे तो पाँच छः दिन में आराम से बन जाएगा अगर लेबर अगर लेबर से करेंगे तो शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है उसमें सात आठ दिन या ज़्यादा भी लग सकता है उसमें नहीं इसमें कम नहीं होगा अगर आप आपके लेबर लगाओगे तो शायद दस बीस हजार कम हो जाएगा लेकिन अगर हम बनाएंगे तो आपको तीन साढ़े तीन लाख तो लगेगा ही हम दस हजार कम कर देंगे उसमें

हाँ ठीक है